हमने पढाई के दौरान विज्ञान और गणित दोनों पढ़े हैं दोनों पढ़ने में हमारी रुचि समान थी दोनों पढ़ा पढ़ने में हमें मज़ा आता था दोनों का क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें अच्छा लगता था और पढ़ाई के कारण हमारे जीवन में बहुत से अच्छे काम हुए हैं हमारे जैसे रोजमर्रा के जीवन में जैसे हम विज्ञान पढ़े हैं तो विज्ञान में बहुत से ऐसी चीज़ पढ़े हैं जिनका काम हम घर में कर सकते हैं और गणित पढ़े हैं गणित का भी बहुत से प्रभाव हमारे जीवन में है हमारे दिमाग पर है जैसे कि कहीं हम बाहर गए दुकान गए चाहे राशन लेने के लिए गए या शॉपिन्ग करने के लिए गए कपड़ा लेने के लिए ही गए राशन लेने के लिए ही गए राशन का कुछ सामान लिए अब सामान दुकानदार जितना हमें रुपया बोला हम उसे उतना दे दिए अब वह ज़्यादा बोल दिया अगर हमें गणित की जानकारी हमें अच्छे तरीके से रहेगी तो हम वहाँ पर फटाफट

दिमाग में एडजस्ट हो रहा है बैठ रहा है तो हम अपने दिमाग में भी सेट करके जोड़कर घटाकर बोल सकते हैं दोनों विधि अपना सकते हैं अगर हमें गणित की जानकारी रहेगी तो हम कपड़ा की ही दुक़ान पर गए गए तो वहाँ पर जैसे कपड़ा लिए कपड़ा में तो ज़्यादा ज़्यादा लम्बा लम्बा बिल बनेगा और उसमें से हमलोग को पाँच हज़ार का सामान लिए उसमें से हम उनको कुछ रुपया दिए अब उसमें से हम पाँच हज़ार का तो आसान हो गया पाँच हज़ार हम लिए आठ हज़ार दिए तीन हज़ार हमें वापस हुआ जैसे को जैसे हम छह सौ अड़तालीस ले लिए पचहत्तर ले लिए उसमें हमको कितना रिटर्न ध्यान नहीं अब हमको जानकारी नहीं रहेगी तो हम कम भी देकर रिटर्न करवा सकता है अब उसी जगह अगर हमें जानकारी रहेगी तो हम अच्छे से वहाँ पर अपना मन में ही जोड़ लेंगे या घटाव करना होगा वह करके देख सकते हैं हमें कितना मिला है और कितना हम उन्हें दिए कहीं भी हमारा नुकसान नहीं होगा कहीं भी हम हमारे बर बर्बादी रुपयों की बर्बादी नहीं होगी किसी भी राशन के लिए शॉपिन्ग के लिए जाएँगे तो गणित की बहुत बड़ी भूमिका हमारे जीवन पर है और हम विज्ञान पढ़ते हैं घर में खाना बनाते हैं उसमें भी विज्ञान के बहुत से कारण होते हैं हम पौध पौधा लगाते हैं वृक्ष सब लगाते हैं उसमें भी विज्ञान की जानकारी हमें देखने को मिलती है विज्ञान की जानकारी रहेगी तो हम उससे भी बहुत से काम कर सकते हैं खाना बनाने में भी विज्ञान के बहुत से ऐसे ऐसे कारण आते हैं जैसे हम फिजिक्स पढ़ते हैं फिजिक्स में देखने को मिलता है बहुत कुछ उसके बाद हम जीव विज्ञान पढ़ते हैं जीव विज्ञान में हो गया हमारे पेड़ पौधे और शरीर के बारे में मानसिक के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है कौन अवस्था में हाँ हम हैं हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं क्या करना चहिए हमारे और विज्ञान में और भी बहुत कुछ है किच किचन में है उसमें विज्ञान के बारे में बहुत कुछ गरम ठण्डा के बारे में बहुत कुछ देखने को प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है इन सब चीज़ों के लिए हमें विज्ञान और गणित पढ़ने में बचपन से ही रुचि थी और हमने पढ़ा भी है इस कारण हम कहीं भी जाते हैं तो गणित की जानकारी के कारण हमारा कुछ भी नुकसान नहीं होता है रुपया नहीं ऊपर नीचे होता है इधर उधर नहीं होता है सब चीज़ का हिसाब किताब अपने पास रखते हैं ताकि कोई दिक्कत न आए सबकुछ आसानी से हो जाए